अ हेल' सुसमिथा अ जोंनि आसामाव मा मा रावनि मानसिफोर दंमोन अ ओमफाय जोंनि खाथियाव थानाया बैयो मामोन अ इखो नोङो रोंगो ना रोङा रायज्लायनो असमियाखोलाय थेवबो बुजियो ना आंबो इसेल' रोंगौ बारा रोङा

आं असमियाखौल' रोंगौ बारा हाजोबा नोंलाय अ नोंसा असमियाफोर सोरबा आलासिफोर दं नामा मा जायो नोंसानि मानि अ बिजों नोङो नोंसानि आलासि फैब्ला नोङो मा रायज्लायो बिसोरजों असमिया रायज्लायो ना बर' रायज्लायो जोंना गैया दे होमब्ला माब्लाबा रायज्लायसिगोन दे